हलो डांस असांखे सुठो लॻंदो आहे डांस असांखे एकिता में हिकु ॿधंदो आहे डांस जे बारे में जेको आहे असांखे इलाही सुठो लॻंदो आहे असांजो आहे हिकु ॿिएं खां हिन में हिकु ॿिएं खां मतलबु इहे न कि इहे मुसलमान आहे या इहे सिंधी आहे या इहे मूं उहो आहे मतलबु असांखे कंहिं ॻाल्हि जे लाइ उहो न थींदो आहे कि असांजो आहे परेशान थियूं या छा आहे छा नाहे असां इहे सभु भुली करे हिकु ॿिएं सां असां मेल मिलाप कंदा आहियूं नचंदा आहियूं फ़िरंदा आहियूं खाईंदा आहियूं पीअंदा आहियूं और जो आहे हिनखे हिन हिनखां असां खां असांखे प्रेरणा सुठी मिलंदी आहे असां कंहिं कंहिं कंहिंखे बि द ऐं गंदो शब्द चइण या छाहे मतलबु इअं न कंदा आहियूं असां हिकु ॿिएं खे खणी वठंदा आहियूं हिकु ॿिएं खे नचाईंदा आहियूं असांखे हिकु ॿिएं खां जो आहे जे शादी पार्टी थींदी आहे त जीअं असां हिकु ॿिएं खां वेही करे हिकु ॿिएं खां ॻाल्हाईंदा आहियूं ॿोलाईंदा आहियूं हुन हिसाब से असांजो आहे कंहिं बि कंहिं बि पार्टी में वञू या शादी में वञू त असां हिकु ॿिएं खे खणी वठंदा आहियूं असां हे न ॾिसंदा आहियूं कि इहे नंढो आहे या इहे वॾो आहे या इहे ॿार आहे असां हीअं कुझु न कंहिंखे उहो कंदा आहियूं असां हिकु ॿिएं खे जो नचाईंदा आहियूं फ़िराईंदा आहियूं असां चाहींदा आहियूं कि हलो नचो ख़ुशियूं मल्हायो कंहिं खां बि गिला शिकवा न कयो कंहिं खां बि अगरि को गिला शिकवा आहे त हिन डांस जे पर्पज़ सां असां हुनखे हिकु ॿिएं खां उहो करे वठंदा आहियूं हिकु ॿिएं खे असां खणी वठंदा आहियूं असां ग़रीबु अमीर कंहिं खे बि न ॾिसंदा आहियूं असां नची वठंदा आहियूं असां पाण में उहो पाण खे हिकु ॿिएं में मल्हाईंदा आहियूं हिकु ॿिएं खे असां चाहींदा आहियूं सुठे नमूने सां असां नचंदा आहियूं